नमस्ते नमस्ते मैम हमारे ऑफिस में रिपेरिंग करवाना है कितने में होगा मतलब कितने बल्ब और कितने पाइप लगेंगे ज्यादा बड़ा नहीं है छोटा सा ऑफिस है बनारस में है नाथूपुर में जब आप खाली हो तब तो कितना बल्ब और कितने पाइप लगेंगे बजट कितना होगा दो तीन मीटर का बजट कितना होगा तो बता दें

ठीक है तो कल आकर देख लीजिए बनारस में आ जाएं नाथूपुर नाथुपुर गेट पर आ जाएं हमें हमें कॉल कर दीजिएगा न वहाँ से पहुँच कर जी ठीक है ठीक है हाँ पहले आप आकर देख लीजिये कितने में होगा मतलब रूम देख लूंगी तो ठीक है मतलब पाइप ऊप लगाना है बल्ब ये सब लगाना है बिजली सब करना है मतलब बैटरी सब का बिजली कनेक्ट करना है आपको ठीक है ठीक है नमस्ते